हैल्लो हां जी हां जी अच्छा सर जेह्ड़ा नाप तुसें दित्ता दा हा नी मिगी में उसिसै नापै पर सीता दा ऐ ओह् अच्छा पलाजो ठीक ऐ कोई नी तुस भेजी देओ कमीज़ ते में तुसेंगी ठीक करियै भेजी देगी हां जी अच्छा हां अच्छा अच्छा अच्छा कोई नी भेजी देयो तुस में ठीक करियै भेजी देगी अच्छा हां ठीक ऐ कोई नी ठीक ऐ लाई देगे अच्छा